مجھے چائے بہت پسند ہے ہم سب سے پہلے جاگتے ہیں تو فریش ہو کر چائے پیتے ہیں باہر کی چائے تو پتا نہیں لیکن ہم خود سے چائے بناتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی ڈالتے ہیں پھر پانی کو خوب کھولاتے ہیں پھر اس کے بعد چینی ڈالتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پتی ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد دودھ ڈالتے ہیں پھر اس کو کھولاتے ہیں کھولانے کے بعد پھر چائے کو نکالتے ہیں اور ہم اچھے سے بیٹھ کر اس کو پیتے ہیں